آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسان اور تیز بنا دیا ہے خاص طور پر نوکری تلاش کرنے کے معاملے میں پہلے لوگ اخبار میں نوکریاں تلاش کرتے تھے دفتر جا کر پوچھنا پڑتا تھا لیکن اب صرف موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے ہم ہزاروں نوکریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں آنلائن جاب جیسے لنگکڈنگ انڈیڈ نوکری ڈاٹ کام اور مانسٹر وغیرہ ان پر کاؤنٹ بنا کر اپنے تعلیم اور مہارت درج کریں اور روز نئی نوکریوں کی اشتہارات دیکھیں ایپلیکیشن موبائل ایپ جیسے اپنا کوئکر جابس اور ورک انڈیا کے ذریعے آسانی سے قریبی یا آنلائن نوکریاں تلاش کی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا فیسبک واٹسیپ گروپ یا لنگدن کمپنیاں نوکریوں کے معلومات شیئر کرتی ہیں جہاں سے براہ راست روایتی کیا جا سکتا ہے بی ٹیک انجینئرنگ کی یہ